ٹرین ایک اہم نقل و حمل کا ذریعہ ہے جو مختلف حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ اور سامان کو پہنچاتی ہے آئیے اس کے مختلف حصّوں کے تفصیل ہم جانتے ہیں انجن ٹرین کا سب سے اہم حِصّہ ہے جو اسے حرکت میں لاتا ہے یہ انجن ڈیزل بجلی یا پرانے زمانے میں بھانپ سے چل سکتے ہیں انجن میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور ایک ٹرین کو پٹری پہ کھینچتا ہے انجن کی آواز عموماً بلند ہوتی ہے خاص طور پر جب ٹرین تیز رفتار سے چل رہی ہو نشستیں وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں مسافر بیٹھ کے سفر کرتے ہیں نشستیں مختلف کلاسوں میں ہوتی ہیں جیسے ایگزیٹو کلاس یہ سب سے زیادہ آرام دہ کلاس ہوتی ہے جہاں نشستیں بڑی اور آرام دہ ہوتی ہیں اے سی کلاس یہ نشستیں ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں اور مسافروں کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتی ہیں نان اے سی کلاس یہ اقتصادی ہوتی ہیں جہاں نشستیں سادہ ہوتی ہیں اور ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی ہیں برتھ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مسافر لیٹ کے آرام کر سکتے ہیں یہ عام طور پر لمبے سفر کے دوران استعمال ہوتی ہیں برتھیں مختلف کلاسوں میں ہوتی ہے اے سی ٹو ٹائر یہاں برتھیں دو قطاروں میں ہوتی ہیں اور ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں اے سی تھڈ ٹائر یہاں برتھیں تین قطاروں میں ہوتی ہے اور ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں سلیپر کلاس یہ اقتصادی کلاس ہوتی ہیں جہاں برتھیں تین قطاروں میں ہوتی ہے اور ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی ہے ٹرین کے سفر کے دوران مختلف قسم کا شور پیدا ہوتا ہے انجن کا شور پہیوں کا شور مسافروں کا شور یہ سب انجن کا شور یہ سب سے بلند ہوتا ہے خاص طور پر جب ٹرین تیز رفتار سے چل رہی ہو پہیوں کا شور جب پہیے پٹریوں پہ چلتے ہیں تو ایک مخصوص آواز پیدا کرتا ہے اور مسافروں کا شور ٹرین کے اندر مسافروں کی بات چیت اور سرگرمیاں بھی شور کا حصہ ہوتی ہیں پہیے دھات کے بنے ہوتے ہیں اور یہ پٹریوں پہ چلتے ہیں پہیے مضبوط اور بھاری ہوتے ہیں تا کہ ٹرین کے وزن کو برداشت کر سکیں پہیوں کے ذریعے ہی ٹرین کی رفتار اور حرکت کو کنٹرول کیا جاتا ہے پٹری یا دو دھاتی پٹیاں ہوتی ہیں جن پر ٹرین چلتی ہیں یہ پٹریاں مضبوط اور پائیدار ہوتی ہیں تا کہ ٹرین کے وزن اور رفتار کو سہ سکیں پٹریاں عام طور پر زمین پر بچھائی جاتی ہیں اور مختلف مقامات کو آپس میں جوڑتی ہیں میں نے مختلف مواقع پر ٹرین سے سفر کیا ہے ایک یادگار سفر دہلی سے لکھنؤ کا تھا یہ سفر ایکسپریس ٹرین میں کیا تھا جو کافی آرام دہ تھا ٹرین کی رفتار تیز تھی اور راستے میں مختلف مقامات کا نظارہ بھی خوبصورت تھا نشستیں آرام دہ تھی اور میں نے برتھ پر بھی آرام کیا انجن کی آواز اور پٹریوں پر چلنے کی آواز نے سفر کو نہایت ہی پر لطف دلچسپ اور مزیدار بنا دیا